फराइसालिआव फरायनाय समाव आंनि मोजां मोननाय आयदाया जाहैबाय बिगियान आयदा बिगियानखौ आङो मानि थाखाय मोजां मोनो होनना बुङोब्ला बेखौ जोंनि फोरोंगिरिया खिन्थायोमोन दानि मुगायाव बिगियान नङाबा जेबा जाया आरो जेबो जेबो गासिबो खामानिफोरानो बिगियाननि सायाव सोनारनानै खामानि मावनाय जायो होननानै फोरमायोमोन दा दानि मुगायाव बिगियान नङाब्लानो जाया होननायखाय आङो बेखौनो गोसोआव थि साननानै लायोमोन आरो जोंना फोरोंगिरिया खिन्थानाय हिसाबै दा बेनि थाखायनो बेखौ बिगियान आयदाखौ गोसो होनानै आरो जा हायो बेखौ बुजिनो बुहुथ माबानो मिथिनो थाखाय जोबोद नाजानाय दंमोन आरो आरो माखासे फिसा फिसा प्रजेक्ट फोर खालामोमोन जेरैहाय दैखौ माबोरैहाय सरनाय जायो बा थांनानै थानायाव फांसे बिफांफोरनो मा मा नांगौ जायो बेफोरनि सोमोन्दैबो खिन्थायोमोन आरो फिसा फिसा प्रजेक्ट फोर बानायनाय जायोमोन जेरावहाय बेफोर आंनि गोसोफोरखौ बोनो हायोमोन आरो आरो माखासे बसथुफोर जेरैहाय आगजुफोर बेफोरखौबो प्रजेक्ट हिसाबै दिन्थियोमोन जोंनि फोरोंगिरिया बेफोरखौ आङो जोबोर मोजां मोनथारोमोन ओमफ्राय बिनि थाखायनो बिगियान आयदाखौ मोजां होननानै आं सानोमोन आरो आरो दाबो मोजां मोनोमोन दा मोजां मोननाय मोजां मोनदोंब्लाबो माखासे बसथुफोरखौ मोजाङै बुजिबोआखै आरो माखासेखौ बेसिक बसथुफोरखौ माखौबा बुजिबोबाय माखौबा मोजाङै बुजिबोआसै अब्लाबो बै समाव आंनि मोजां मोननाय आयदाया जाहैबाय बिगियानानोमोन